आसामआव हारिमुवा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आसामनि गाहाइ हारिमुफोरा जाबाय फोरबो आसामआव गोबां मुंदांखा फोरबोफोर खुंनाय जायो जेरैहाय बिहु बिहुआव दिनैहाय गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन रावफोरखौ बुंनाय जायो जेरैहाय बर' रावआव बुंनाय जायो जाहैबाय बैसागो बे बैसागो फोरबोआव हाय दिनैहाय जोंनि बर'फोरा गाव गावनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गावनि खुगा मेथाइ आरो मोसानायफोरखौ दिनैहाय बागुरुम्बा आरो खाम जथा सेरजा सिफुं दामनानै दिनै बर' हारिमुफोरखौ दिन्थिफुङो आरो गाब फुननायजों रं बिरं दख'नाफोरखौ गाननानै दिनैहाय हारिमुफोरखौहाय रायजो राजाफोरनि बे सुबुं समाजावहाय दिनैहाय बेरखांहोयो समायना रमायनायै आरो बेफोरो जोंनि जारिमिनफोराव बेरखांनानै थायो बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि आसामआव गोबां मुंख्लंफोर दङ जायनि थाखाय जोंनि हारिमुवा दिनैहाय गोजौ थाखोआव दावगालांनो हादों बिथांमोननि मुंख्लंनि थाखाय बिथांमोननि जिउ दान होनायाव दिनैहाय जोंनि आसामआवहाय हारिमुफोरा हारिनि गोजौ थाखोआव दावगालांनो हादों हारिफ्रा दिनै बिथांमोनखौ अन्थाइनि मुसुखा बानायनानै दोननाय जादों बिथांमोननि बिथांमोननि खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि आसामनि हारिनि हारिमुफ्रा दिनै दावगालांनो हादों आरो जोंनि आसामआ दिनै गुबुन गुबुन हारिखौ लोगो लानानै मोनसे हारिमु दावगालांनो हानायनि गोबां बिथांमोननि जारिमिनआ दिनै गुबुन गुबुन रायजोफोराव बेरखांनानै सुबुं समाजाव बेरखांनानै दङ बिथांमोननि मोजां खामानि मावलांनाया अरायबो जोंनि गोसोफोराव थाबाय थादों बिथांमोनखौ मान होनायनि गेजेरजों अन्थायनि मुसुखा बानायनानै दोननाय जादों